हैलो में अपने डांस गी बड़ी ज्यादा इम्पार्टैंट दिन्नी आं क्योकि एह् जेह्ड़ा डोगरी डांस ऐ मिगी बड़ा ज्य़ादा पसंद ऐ होर जेह्ड़े इत्थै दे लोक न जेह्ड़े ओह् बी इसगी बड़ा ज्यादा पसंद करदे न ओह् अपना जेह्ड़ा डोगरी कल्चर ऐ ना डोगरी डांस ऐ उस्सी इक बड़्डे लैवल उप्पर दिक्खना चांह्दे न ते मेरा ओह् एम ऐ कि में उस्सी बड्डे लैवल उप्पर मतलब उं'दी जेह्ड़ी सोच ऐ बड्डे लैवल पर लेइयै जामां ते जेह्ड़ा साढ़ा डोगरी डांस ऐ ओह् बी मतलब इंटरनैशनली परफार्म होेए मतलव उस्सी निक्का डांस नीं समझेआ जा मतलव उस्सी लोक दिक्खन जानन कि डोगरी डांस केह् होंदा ऐ इसलई मेरे लेई ओह् बड़ा ज्यादा इम्पार्टैं ऐ ते जेह्ड़े साढ़े विलेज दे लोक न ते ओह् इस्सी डांस गी मतलव कि जेह्ड़ा डांस करदे न डोगरी डांस करदे ते ओह् बड़ा ज्यादा इंजॉय करदे न मतलव बड़ा शैल फील करदे न ओह् दुख दर्द भुल्ली जंदे न अपने जिसलै लोक सारे किट्ठे होइयै नचदे न ते जेह्डे़ साढ़े निक्के निक्के विलेज न निक्के निक्के लोक न उत्थै दे ते बड़ा ज्यादा मतलव ओह् करदे न बड़ा शैल लगदा उ'नें गी डांस करना नच्चना मतलव डोगरी डांस करना डोगरी गीत गाना गितडु गाने सारें उ'नेंगी बड़ा शैल लगदा इसलेई मे उं'दे मतलव मतलव उं'दा सपना ऐ जेह्ड़ा ते ओह् मे पूरा करना चांह्न्नी ते मतलव डोगरी डांस गी इक मेें अच्छे लैवल उप्पर लेइयै जन्नी आं इंटरनैश्नल लैवल उप्पर लेइयै जाना चांह्न्नी ते एह् मेरा सपना ऐ ते उं'दे लोकें दा सपना बी ऐ कि साढ़ा डोगरी कल्चर ऐ जेह्ड़ा ओह् उप्पर तगर पुज्जै इंटरनैशनल लैवल उप्पर पुज्जै मतलव सारी दुनिया दिक्खै साढ़े डोगरे कल्चर गी लेकिन इस टाईम पर केह् ऐ कि लोक ज़्यादा प्रमोट नीं करा दे मतलव डोगरी डांस गी डोगरी मतलव म्यूज़िक गी गाने गी लेकिन में करना चांह्न्नी ते इसलै मतलव में आपूं बी करना चांह्न्नी ते लोक जेह्ड़े भुल्ला दे इस्सी डोगरी गी डोगरी डांस गी में उ'नें बी सुनाना चांह्न्नी कि साढ़ा डांस जेह्ड़ा ऐ कि घट्ट नेइयै कुसै कोला अस एह्दे थ्रू बी बड्डे लैवल उप्पर अस जाई सकदे ते मेरे लेई बड़ा ज़्यादा इम्पार्टेंट रखदा ऐ ते मेरे लेई ते रखदा गै जेह्ड़ी मेरा मतलव विलेज ऐ मेरा ग्रांऽ ऐ जेह्ड़ा उं'दे लोक ने जेह्डे़ उत्थै दे ते उं'दे लेई बी बड़ा ज़्यादा इम्पार्टेंट में उंं'दी खुशी दिक्खनी चांह्न्नी उं'दे मूहै पर मतलव इक ऐसी मतलव होंदा नीं इक खुशी बड़ा ज़्यादा इन्जॅाय करदे न इस डांस गी में इस्सी इंटरनैशनल लैवल उप्पर लेइयै जाना चांह्न्नी ते इसलेई